हेल्ल' अ नोंथां आं नोंनाव माबा मोनसे माबा नानि सोमोन्दै एसे सोंहरनो सान्दोंमोनलै

जोंनि बे चिरां दिस्ट्रिकआवहाय माबायदि नाया साबसिन फिसिनो थाखायहाय थाब थाब देरो अ ग्रासखापफोर ना नोंथाङाबो फिसियोना बेखौनो ग्रासखापखौनो नोंथाङाआबो बेखौनो फिसियोना औ औ जायखिजाया ग्रासखापआनो साबसिन आरोना फिसिनो थाखायब्ला बायलायोबो ना बेखौ फानब्ला बांसिन

ओमफ्राय केजिआव दामफ्रा बेसेबां बे ना फिसा बायनोबा आरायस' अ आरायस' थाङो आंनो आंनो सेरथामसो नांगौमोनलै ना फिसा फिसानो फिसिनो थाखाय औ नोंथाङा जगार खालामना होनो हागोन ना मोनथ'वा एसे नेनांगोन होनबा

औ बेसेबांसो नेनांगोन जायखिजाया नोंथां बेसेबांसो नेनांगोन मास मोनसेसो होनबा मासमोनसे नेनानै नोंनाव खबर लाफिननोसै आं नाखौहाय औ गोदान फुख्रि जावहोदों नालाय आं मा बावनोबो नागिरो दे आं सम सम फ'न खालामनानै सोंहरगोन दे बाविनि औ नै बेवनो माबा बेंथ'लाव बेंथ'लाव औ बेंथ'लावनो ओ दे दे